ہمارے ملك ہندوستان ميں بہت سارے كھيلوں كو لے كر اعزازات دیے جاتے ہيں جن ميں ارجنا ايوارڈ پدما شرى ايوارڈ ميجر دھيان چند كھيل رتن پدما بھوشن ايوارڈ ايسے ہی بہت سارے ايوارڈوں سے ہمارے ايک ہندوستان كے مايہ ناز ٹينس اسٹار ثانيہ مرزا ہے جن كو نوازا گيا جنہيں پدم بھوشن ايوارڈ سے نوازا گيا دو ہزار سولہ ميں اور دو ہزار پندرہ ميں ميجر دھيان چند كھيل رتن ايوراڈ سے نوازا گيا ايسے ہی انہوں نے دو ہزار بارہ ميں فرنچ اوپن جيتا اور دو ہزار چودہ ميں يو ايس اوپن جيتا گرين سليم سنگل اور ڈبل ميں بھى